गोंयांत तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमच्या हॅल्थकॅर बरें आसा पूण ताचेंच बरोबर लोकां मुखार आव्हानांय आसात आतां ती आव्हानां कसली तें आमकां हेल्थकॅर मेळूंक वचचें पयलीं आमकां कसले कसले त्रास जावंक शकता हेंय बी खूब लोकांक आसा गांवांत रावपी मनशांक वेगळें आसता शहरांत रावपी मनशांक वेगळें आसता जर तुजे कडेन गाडी ना जर तुजो पेशेंट सामको सिरियस आसा आजू बाजू कोण ना व्हरणारो जाल्यारूय तुका त्रास जावंक शकता अशें कितलेशेच आसात तुजे कडेन पयसो आसलो पयसो नासलो एक एकदां अशें हॉस्पिटलां करता की तूं पयली पयशे भर मागीर तुका हांव एडमीट करतां तशें जर आसलें जाल्यार तेन्नाय आमच्या गोंयकारांक आव्हानां भोगची पडटात फेस करचीं पडटात मागीर एक एकदां तूं एम्बुलेंस आफयता एम्बुलेंस येवपाक आतां इतली ट्रेफीक वाडल्या रस्त्यार एम्बुलेंस वेळार पावप म्हणल्यार सामकें भव्य दिव्य काम जावन पडलां म्हणटकच तें एम्बुलेंस जर सारकी टायमार पावली ना मनशाचो जीव सुद्दा वगडावंक शकता अशे हीं आव्हानां आसात लोकां मुखार मागीर एक एकदां मनीस सामको गांवांत भितर रावता जंय कसलोच ऍक्सॅस नासता हालीं हालीं तर इंटरनेट हें तें आयलां पूण थोड्या गांवांनी तें सुद्दा नासता तो जर तर तो डिस्टंस ट्रेवल करून जर तो शहरा मेरेन येतलो पयलीं ताका गाडी पळोवची पडटली कोणाकूय सांगणें धाडचें पडटलें की म्हाका एक गाडी अरेंज कर रे बाबा ती गाडी अरेंज करून थंय पावतासर इतलो वेळ वता की त्या मनशाचें कितेंय बरें वायट जावंक शकता हें एक आव्हान लोकां मुखार आसता मागीर थोडे आसता की थोड्यांक आपली भाशा कळना थोडीं भायले लोक हांगा येवन रावपी आसात तांका भाशा कळना दोतोरांक तांची गोंयकारांची एक एकदां भाशा कळना तेन्ना ते कितें सांगूंक सोदता ताचेरूय भाचाभाच जाता आनी तेन्नाय बी गोंयकारांक आमच्या आव्हानां सगळीं कसली कसली तांच्या मुखार आसता तीं फेस करचीं पडटात मागीर एक एकदां तुका ऑपरेशनाक डिले जाता एक एकदां तुका रगत मेळना रगत सोदपाक तूं हांगा थंय फिरता एक एकदां मेडिकल कॉलेजींत तुका सांगतात की रगत आसा पय तुका आमी तें दितात पूण तूं रिप्लेस कर तीं रिप्लेस करपाक तुका मनशां सोदचीं पडटात तीं मनशां खंय म्हूण वचून तूं सोदतलो हांगा थंय हाका ताका विचारतात कोणाच्यो वळखी आसात तांची कामां अशी जातात पूण बाबड्यांच्यो वळखी नासतात तांकां कितलींशींच आव्हानां पेलची पडटात तांकां रगत खंयसून तो अरेंज करतलो कोणाक विचारतलो हाज्या पसून सगळें चिंतचें पडटा कसो आपूण खाणा जेवणाची वेवस्था करतलो आपल्या मनशाची कसो ताका हाडटलो व्हरतलो आपूण खंय रावतलो कितें खातलो जेवतलो हें सुद्दां ताका चिंतचें पडटा अशीं कितलीशींच आव्हानां आसात जी मनशाक पेलची पडटा आनी लोक पेलताय बी तीं आव्हानां तांची कमी जावचीं आनी तांकां बरें हॅल्थकॅर मेळचें अशें आंवडेतां आनी गोवा मेडिकल कॉलेजांत फेसिलिटी आसा त्यो बेस बऱ्यो त्यो लोकांनीय बी घेवच्यो आनी तांच्या पर्यंत त्यो पावच्यो आनी सगळीं बरी आरोग्यान उरचीं अशें दिसता म्हाका